हलो मूंखे मुंहिंजो लक्ष्य इहा आहे सिंधियुनि जी रोटी ठाहिण जो मां मुंहिंजे मम्मी खां सिंधी रोटी ठाहिण सिखियमि मुंहिंजे नानीअ खां बि रोटी ठाहिण सिखियमि मुंहिंजी मम्मी ऐं मुंहिंजे नानीअ मूंखे रोटीअ में ॾाढो होशियारु करे छॾियो मां हींअर वॾी होटल बि खोली आहे उते मां माण्हू बि रख्या आहिनि पर सिंधी आइटम जी रोटी रखी आहे लोला पचाइनि दालि पकवान ठाहिनि जीअं बसर जी कोकी ठाहे या मोइणियूं कंदा आहियूं पाणि सातम ते इहो सभु ठाहिण सिंधी सभु मां आइटमूं ठाहींदी आहियां सिंधी शयूं खाई करे सभेई माण्हू ख़ुशि थींदा आहिनि ऐं मूंखे इअं हिन में ज अॻिया वधिणो आहे हिनखे पार करे या मूंखे पिणा मिली आहे त मां सिंधी में अञा होशियारु थिया सिंधी रोटीअ में अञा मां ॾाढी होशियारु थिया जीअं मां सभिनी खे खाराए करे मां ॾाढी ख़ुशि थिया